हैलो हाँ मेरी मोबाइल सॉप वाले से बात हो रही है सर सर मेरे को एक मोबाइल चाहिए था ये विवो वी सत्ताईस फाइव जी लॉन्च हुआ है ना सर अच्छा इसमें मेरे को क्या क्या एक्सप्लेसन मतलब ऐसी दो मेरे को इस्पेसल कोई फीचर्स हों इसमें अच्छा और सर अच्छा कोई शिकायत तो नहीं है सर इसमें अच्छा मॉडल अच्छा है एकदम मतलब और इसकी मेरे को क्या है के ई एम आई करवानी है तो उसका क्या होगा सर मुझे साल भर की करवानी है सर आप बताओ लो कम से कम कितना डाउन पेमेंट लेते हो आप अच्छा चलो हो तो जायेगा ना इसमें फिर ई एम आई अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर मेरे अच्छा अच्छा अच्छा वो सारे ले आऊंगा और अपन को कितने देर में मिल जायेगा सर ये मोबाइल अब अच्छा तो फिर इसकी हर महीने की किस्त क्या होगी सर मेरी अच्छा तो कौन सा मॉडल बताया मैंने आपको यही है ना विवो वी सत्ताईस फाइव जी अच्छा अच्छा मोबाइल है ना सर वैसे क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि फोन लेना और मेरे फोन की इच्छा थी मेरे पास फोन नहीं था मैंने दूसरे से एक नंबर से फ़ोन किया आपको सॉप पे बात कर लूँ पूछूँ क्या स्पेसल फ़ीचर्स है इसमें क्या मॉडल है क्या चीज है कैसे एम आई का है अच्छा एम आई पे मतलब वैसे टोटल कितना है चालिस हजार का हाँ तो इसमें कोई एशट्रा चार्ज तो नहीं लग रहा है ई एम आई पे मेरा मतलब इसमें इन्टरेष्ट भी है थोड़ा कितना सर इन्टरेष्ट अच्छा एक हज़ार रुपये एक्शट्रा देना पड़ेगा चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है बारह महीने में देना पड़ेगा मुझको कट काट काट के वो तो कर लेंगे लेकिन इसमें और अच्छे अच्छे कोई फ़ीचर्स आए हुए है और भी दिखा सकते हो सर इसमें बता सकते हो मुझे अच्छा और इसका इसका जो बैक का कैमरा रहता है वो कितनी पॉइंट का है सर अच्छा और इसके जो स्पीकर हैं उनकी क्या वो है जो मतलब आवाज कैसी निकलती है उसकी कोई भरराते तो नहीं है सर आवाज अच्छा मैंने सुना है ये वॉटरप्रूफ भी होता है सर पानी में गिरने से कोई समस्या नहीं आती सेल फ़ोन में चलो ठीक है सर मैं आता हूँ आपकी शॉप कहाँ पर है अच्छा चलो किस नाम से है सर ये अच्छा चलो ठीक है मैं आता हूँ कब तक मिल जाओगे सर दुकान पे आप ठीक है मिल जाओगे ना सर आप ओके धन्यवाद मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए ओके सर